देखबैयोके होइत छै तऽ कोइ मतलब डाग्डरे नहि छौ तऽ दूरी हमरा जाए पड़ैत छै करोना भेलै रऽ तऽ करोना समयमे तऽ हमरा सब टीकाकरण पड़लै रऽ तऽ अथी सब बच्चा खातिर ई टीका पड़तै हमरा से बाल बच्चा सबके परिबारमे बढ़िआँ सुख शांति से रहबै से तऽ होइ नहि छै यहाँ पर

इएह सब अपन रहैत छै आ करैत छै जे मनमानी अपन जे करैके होयतै से हमे से बूझबै डाग्डरे ने छीकै दबाइ के नहि जाड़ बुखार लगलै तऽ कहबै कि से हमे जाड़ बुखारके हमरा दबाइ सूइयाँ दहो